جی میں نے اپنے اسکول میں بھارت کے کچھ سائنٹسٹ اینڈ میتھے میٹیشین کے بارے سنا ہے ہمارے سائنٹسٹ میں پہلا نام جن کا آتا ہے وہ ہیں اے پی جے عبد الکلام انہیں ہم میسائل مین آف انڈیا کے نام سے بھی جانتے ہیں انہوں نے ہمارے اسپیس کے ٹیکنالوجی میں بہت مدد کی ہے اسے آگے بڑھانے میں انہوں نے پہلی ہماری سیٹلائٹ بنانے میں بہت مدد کری ہے اور وہ بچّوں کو بہت موٹیویٹ بھی کیا ہے انہوں نے اپنے اس میں اور ہمارے دوسرے سائنٹسٹ جو ہیں وہ سی وی رامن انہوں نے ہمیں لائٹ کا ایک بتایا ہے فینومینا اس میں یہ ہے کہ مطلب جیسے کہ وائٹ لائٹ آتی ہے اسے ہم اس پہ ڈالتے ہیں ایک پریزم پہ تو وہ سات لائٹ میں بٹ جاتی ہے تو وہ اس کا انہوں نے بہت ہماری سائنس میں مدد کری ہے اس کے سائنٹسٹ جو ہے سی وی رامن انہوں نے پھر اس کے بعد جو میتھے میٹیشین آتے ہیں وہ ہمارا اس میں پہلا نام ہے آریہ بھٹا وہ ہمارے بہت پرانے سائنٹسٹ بھی رہے ہیں اور ایسٹرونوٹ بھی رہے ہیں اور میتھے میٹیشین بھی رہے ہیں وہ انہوں نے اور ہمیں اس میں زیرو کا اوشکار کرا ہے بہت پہلے اور فر ہمارے دوسرے جو میتھے میٹیشین آتے ہیں وہ ہیں رامانوجن انہوں نے بھی ہمارے بہت ہی کیوشن میں مدد کری ہے ہیلپ کری ہے میتھے میٹکس میں جاننے میں انہوں نے بتایا کہ مطلب پائے کی ویلیو انفنائٹ میں کیسے ہوگی اور ہمارے کئی اور بھی سائنٹسٹ ہیں اور بھی میتھے میٹیشین ہیں جنہوں نے بہت ہی یوگدان دیا ہے ہمارے پورے اس میں اسٹڈی وغیرہ میں جو بھی ہماری مدد کری ہے انہوں نے بہت سمجھایا ہے اور جو اے پی جے عبد الکلام ہیں وہ بہت ہی زیادہ موٹیویٹ رہیں موٹیویٹ کرا ہے انہوں نے سب بچّوں کو